हैलो हाँ आप टेलर बोल रहे हैं हाँ ठीक है हमको कुछ कपड़ा सिलवाना है आप कैसे सिलते हैं और जैसे फ्रॉक सूट हुआ जैसे फ्रॉक सूट भया लहंगा है ब्लाउज है पेटीकोट है यह सब सिलवाना है हमको आप कैसे सीते हैं कैसे उसका क्या दाम है वो सब हमको बताइए हम आपसे जानना चाहते हैं हाँ हाँ हाँ हाँ आऊ जि जल्द जि जल्द बना ज्यादा लेते हैं ठीक हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ आअ हाँ इसी वजह से उसका दाम ज्यादे है हाँ हाँ हमको देखिए सूट भी सिलवाना है साथ जो है शर्ट भी सिलवाना है और उसके बाद पेंट जो है पेंट भी सिलवाना है ये सब

डिजाइन वाला हाँ हाँ ठीक है हम हाँ हम ठीक है हम आपसे मिलते हैं हमको सिलवाना है अब हाँ और कुर्ता भी हाँ हाँ हो सकता है हाँ हाँ

पूरा कपड़ा सील ब नहीं नहीं नहीं पूरा कपड़ा सिलवाएँगे हम वहीं हाँ व हाँ ठीक है ठीक है हम फिर मिलेंगे